अच्छा ते हून गल्ल आई लेवर इंपलाईमैंट दी चलो हून जियां मतलव दिक्खेआ जा तां इध्दर रोड बगैरा दे कम्म लग्गे दे होंदे ऐम जी नरेगा आह्ले बंदे लग्गे दे होंदे उनेंगी सोरस दिंदी गौरमैंट और इयां नलके बगैरा लग्गा दे होर पाईपां बगैरा उध्दर बी हैन ऐम जी नरेगा आह्ले बंदे लगदे उनेंगी सौ दिन दी इंपलाईमैंट मिलदी और सारैं कोला दा पैह्लैं आईयै ऐग्रीकल्चर चलो जेह्ड़े अस इत्थें दे लोग न बेसिकली साढ़ा कोई मतलव सैक्टर ऐ मेंन सैक्टर ऐ ओह् ऐ ऐग्रीकल्चर ऐग्रीकल्चर दी पैदाबार बी बौह्त अच्छी होंदी मगर जियां रेहा इस गर्मियैं टैम बरखा नेंई होआ दी इसलै मक्कां फसल लाना बरखा नेंई होआ दी तां खुंबै जिन्नै तक्कर बत्तर नेंई होगा तां कियां रहानीं ऐं ओह्दी बज़ा नै होर ऐग्रीकलच्र दा मामला साढ़े जेह्का एरिया ऐ मतलव इत्थमां आह्ला एरिया ऐ एह् बड़ा ठीक ऐ मतलव असैं ऐग्रीकल्चर साढ़ै तांई ऐग्रीकल्चर अस बड़ा किश रहानें असैं गा हून अस बी लान्ने धीन लान्ने मक्कां कनक होर मतलव अगर असैं बरखा कदैं बरखा होई जां ढंगे दी तां ढंगे दी फसल होई जंदी बड़ी अच्छी फसल होई जंदी जेह्दै कन्नै मतलव बेसिकली लोकें दा गुज़ारा होई जंदा और दिक्खेआ जां तां इक तरीके दा इंपलाईमैंट दा बी इक बड़ा अच्छा तरीका ऐ ऐग्रीतल्चर अगर मतलव अगर मतलव बड़ी जादा अगर फसल ओह्दी होग तां केंई मतलव बेचदे बी हैन जां हून दिक्खा जाऐ तां ऐग्रीतल्चर इयां बड़ैं सारैं लोकैं सब्झियां बगैरा लाई दियां होंदियां और सब्जियां बगैरा लाई दियां होंदियां उनेंगी बेचो तां ओह्दै नै बी पैसे मिलदे न इक इंपलाईमैंट दा तरीका बी ऐ ऐग्रीतल्चर जरूरी नी सब्जियां लानियां मक्कां लादियां होंगन ते मक्कां बेचगे ओह्दै नै पैसा मिलना कनक लादी होग तां ओह् बेचगे ओह्दा पैसा मिलनां धान लादें होंगन उध्दर बी पैसा मिलना पराली निकलनी पराली बेचगे ओह्दा बी पैसा मिलनां ऐग्रीतल्चर च दिक्खा जाए तां पैसा बी लब्भदा ऐ और असैं ऐग्रीतल्चर दा बौह्त जादा फायदा ऐ लेकिन डिपैंड करदा वर्खा उप्पर बरखा होगी तां ऐग्रीतल्चर होगा मतलव इत्थें असैं हून बड़े सारे लोग होंदे जेह्के ऐग्रीतल्चर उप्पर डिपैंट होंदे मतलव जिंदै नेंई होंदा कोई इंपलाईमैंट तां नीं होंदा जेह्का उंदा तरीका तां मतलव बेरोजगारी अगर ऐग्रीकल्टर ठीक होगा तां मतलव बड़े सारे लोग अपना मतलव गुज़ारा बी करी सकदे और ऐग्रीतल्चर कन्नै हून जियां दिक्खा जां तां अगर इस टाईम हून बड़ी जादा गर्मी ऐ तां मतलव गर्मियैं च अगर बरखां नेंई होआ दियां होन तां फसल लाना ओह् नेंई होआ दा जियां जियां बरखा होग बत्तर होग फसल लग्गी जाना इसलै मक्कां दा फसल लग्गनां कन्नैं कन्नैं रूनी लानी लोकैं ओह् रूनी और फ्ही ओह् ऐग्रीतल्चर मतलव इयै ऐग्रीतल्चर दे सैक्टर बिच्च साढ़ा बेस केह् ऐ मतलव ऐग्रीतल्चर साढ़ै मतलव साढ़ै देश च केह् मतलव बाह्र बी लोग न ऐग्रीतल्चर लांदें पंजाब च बड़ी जादा खेत्ती बाड़ी होंदी मतलव पंजाब आह्ले लोग तां जादातर ऐग्रीतल्चर पर गै डिपैंड होंदे उंदे एड्डे एड्डे खेत्तर होंदे मतलव जिन्नी उंदै खेत्तर चा फसल निकलदी बौह्त जादा निकलदी ओह् अपना गुज़ारा बी करी ओड़दे गुज़ारा केह् मतलव बड़ी होंदी गन्नें दी खेत्ती करदे अगर गन्ना बी बेचगंन तां उनें पैसे मिलदे और ओह्दै बाद गन्ना मतलव बड़े सारे गन्ना गन्ने दा केह् किश नी बनदा ऐ यूस गन्ने दा गुड़ बी बनदा और बत्थेरा किश बनदा और अगर ऐग्रीकल्चर साढ़ा ठीक मतलव फसल ठीक निकली जा तां उसी बेचो ओह्दै नै पैसे मिलदे और दुऐ पास्सै एह् आई एह् केह् आखदे ऐग्रीकल्चर मतलव लाना बी इन्ना आसान होई दा मतलव मशानां बगैरा आई दियां मतलव खुंबे बाह्नें आह्लियां बी आई दियां धान कड्डनें आह्लियां बी बाह्ड्डी करनें आह्लियां बी मशीनां आई दियां और पैह्लैं पैह्लैं ते खल बी मतलव इयां गै गांह्दे हे अज कल मशीन आई दी खल गाह्ने आह्ली ओह्दै नैं गाह्दें और खुम्बे बाह्नें आह्लियां मशीनां आई दियां डंगरैं बगैरा कम्म ते मतलव दांद बगैरा कुत्थैं लोग रहांदे इन्ना और दुऐ ऐ साढ़ा मैनिफैक्चर उत्त दिक्खेआ जां तां मैनफैक्चर इन्ना मतलव इन्ना जादा मतलव मैनफैक्चर है नी ऐ इद्दर इन्ना थोह्ड़ा बौह्त्ता गै ऐ असें इन्ना मतलव बत्ङेरैं सारैं मैनफैक्चरिंग करनां पेदियां और इन्ना ते है नी ऐ मैनफैचर सर्वसिस सर्वसिस रेहियां तां बड़ियां सारियां सर्वसिसां अज्ज कल प्रोबाईड़ होई जंदियां मतलव अगर जियां दिक्खा दाऐ तां फूड़ सर्विस गै आई मतलव गूड सर्विस अगर तुस अगर घर बैठे बैठे आर्डर करदे तुसैं रुट्टी घर पुज्जी जंदी बड़े सारे ऐप न ज़ोमैटो आईया बगैरा बगैरा होर सारियां सर्विंसां तुसेंगी घर पुज्जी जंदियां और मतलव जियां टौकनॉलजी चलो ठीक ऐ हून आईया टैकनॉसजी टौकनॉलजी जेह्की ऐ टौकनॉलजी दी फिल्ड बिच्च बी इन्ना अग्गैं नेंई ऐ साढ़ा मतलव बड़ा घट्ट टौकनॉलजी ऐ मतलव इयां तोह्ड़ी बौह्ती जेह्की होदी तां है टौकनॉलजी तां इयै मशीनां बगैरा और जियां डिजिटल टौकनॉलजी अगर मतलव मोबाईल फोन परा मतलव अगर ऑन लाईन पेमैंट होंदी अज्ज कल इत्थमां दा पैसे कुसेगी भेजनें होंगन उत्थमां दा इन्ना जल्दी ट्रांसफर होई जंदे इयां थोह्ड़ा बौह्ता लेकिन जेह्के बाह्रले देश न ओह् बी टौकनॉलजी दे मामले च बड़े अग्गैं न जपान उध्दर इन्नी जादा टौकनॉलजी ऐ मतलव की किसै बी चीज़े गी करंगन तां ओह् मतलव अपनां मतलव अपनैं आस्तै मतलव जपान च इन्ना होर किश है नी नेंई ऐ इन्ना मगर टौकनॉलजी ते बड़ी जादा ऐ मगर इत्थें इन्नी टौकनॉलजी नेंई ऐ मतलव घट्ट गै ऐ ईनें आह्लै टैंम होगा घट्ट मतलव हून बड़ी घट्ट ऐ ठीक ऐ और ऐग्राकल्चर मतलव इत्थें जिन्ने बी सैक्टर न सारैं शा जादा फायदा असेंगी ऐग्रीकल्चर दा गै क्योंकि ऐग्रीकल्चर उप्परा दा असें बड़ा किश मतलव बड़ा किश बड़ा कुश मिली सकदा ऐ जियां दिक्केआ जा तां सब कुश ठीक ऐ हुन ऐग्रीकल्चर अगर अस किसे दा बूह्टा गै लाग्गे ते तुसेंगी फूड़ देगें भावैं नेंई बी देगा साढ़ै अस्तै फायदा गै क्योंकि उस असेंगी आकसिज़न देनीं मतलव ताजीं हवा बगैरा सब असें उस बूह्टे कन्नै मिली सकदी और असेंगी ओह्दा फायदा ऐ अगर अस उनें पानी गै ढंगे दा नी मिलग जां बरखा बगैरा नेंई होग तां ओह्दा असेंगा केह् फायदा होना जेह्के किसान न ओह् सारे मतलव बरखा पर डिपैंट न के बरखा पेई तां ठीक ऐ मतलव साढ़ै फसल होई बड़ी बारी होंदा कि जिसलै बरखा तैलूं चाही दी होंदा तां तैलूं नेंई होंदी तां बड़ी बारी फसल बर्बाद होई जंदी लोकें दी